हय म्हाका नवीन नाच करपाची एकदां संद मेळिल्ली हय म्हाका नाच करपाक खूब आवडटा आनी अशेंय ना की सगळें तरेचे नृत्य म्हाका करपाक येता हांव एक भरतनाट्यम डांसर आनी अशें खुबशे स्टायल आसा जी म्हाका शिकपाक आवडटली आनी केन्ना ना केन्ना हांव तें शिकतलें केन्ना केन्ना नवीन कितें करप म्हळ्यार खूब भय दिसता पूण म्हाका एकदां शाळेंत आसतना ही संद मेळिल्ली की भरनाट्यम सोडून सुद्दा कितें तरी नवीन करपाची त्या दिसा पयली फावट हांवें हिपहॉप डांस हो नवीन प्रकार ट्राय केल्लो आमकां भरतनाट्यमांत स्टीफ बॉडी दवरची पडटा आनी खुबशे हावभाव दिवचे पडटा पूण हिपहॉपान तशें आसना हिपहॉपान आंग फ्री सोडून नाच करप आसता सो पयलीं शिकतासतना म्हाका खूब त्रास जाले कारण म्हाका भरतनाट्यम करपाची संवय आशिल्ली पूण मागीर मागीर जशीं संवय जाली तशी खूब मज्जा येवपाक लागली पूण त्या दिसा ज्या दिसा हो म्हाका स्टेजीर परफॉर्म करपाक जाय आशिल्लो तेन्ना म्हाका खूब भंय दिसतालो कारण हो नृत्य हांव पयलीं फावट परफॉर्म करपाचें आशिल्लें आनी हांवें केन्नाच करूं नाशिल्लो म्हणून म्हाका कितें जातलें हें कळनाशिल्लें पूण एकदां हांव जेन्ना स्टेजीर पावलें तेन्ना म्हजो सगळो भंय गेलो आनी हावें बरो डांस केलो अशें सगळ्यांनी म्हळें तेन्ना म्हाका खूब खोस भोगली म्हजो पयली फावच हिपहॉप डांस खूब आवडलो लोकांक आनी हावें कितें तरी नवीन ट्राय केलें हाजी म्हाका खूब खोस आशिल्ली